हँ नर्सरी गाछ बेचै छियै दीदी

ठीक छै आमो लगेलहुॅं आओर लागल यऽ आओर सुखि गेल यऽ दीदी तऽ कहलियै दीदीये सँ लाबि कऽ लगेबै

ठीक छै जैड़मे जैड़मे गोबर देबै

नहि एगोमे लगेलहुॅं दीदी तऽ नहि सुखल यऽ एकटामे लगेलहुॅं ने तऽ दू टा गाछ लागल यऽ आ दू टा गाछ आहाँके तऽ करार कए कऽ नहि करार कैरि कऽ देलियै जे अहाँ सँ टका नहि लेब तऽ ओ गाछ जे सूखलै ओ गाछ अहाँ रोपबै नहि ओहिठाम हँ दू टा लेने छै दस गो लेबै आमके पाँच गो लेबै कठहर छओ गो लेबै लिची दू टा लेबै लऽ हँ लतामोके लेबै ठीक छै

अच्छा अथीके गाछ मिलतै दीदी अनारके अनारके

अनार लेबै एगो अथीयो लेबै एकटा आओर जे जामुन बड़का हँ लेब आम तेँ कहलियै नर्सरीके गाछ बढ़िऑं होइ छै दीदी लेकिन दू गो चारि गो गाछ सुखि गेल यऽ ओकरा तऽ हमरा बदलै परत

अहाँ कस्ट हूँ ठीके छै दू गो टका फालतू लए कऽ ले लेकिन गाछ बढ़िऑंसँ देबै जे सौदा हमर बढ़ियाँ रहए